हैलो अच्छा जी सर बताइये नहीं

नहीं सर हुआ ये था कि बरसात का जो मौसम था न इसी कारण जो है बालू जो गिराये थे वहाँ पे वो मतलब भीग गया था उसके बाद क्या है कि रोड जो मतलब उसको जो प्लेन जो किये थे न उसके बाद गड्ढा जो था वहाँ पे पानी जम गया था बहुत सारा जो मिट्टी और गिट्टी दे कर जो उसको बैठाये थे बरसात कारण बहुत वो होने लगा था बहने लगा था इस कारण से जो है बैठा नहीं पाये बैठ नहीं पाया ठीक से इसलिये उसको जो है ढलैया नहीं किये हैं अगर ढलैया कर देते तो पता चलता कि अभी बरसात में ये क्षति क्यों हो पकड़ा नहीं और रोड अच्छे से नहीं बन पाया है इस कारण बस काम को रोके हुए थे और वैसा कुछ नहीं है कि काम जल्दी नहीं होगा तो सर अब मौसम ठीक हो गया है अब ऐसा करेंगे न कि प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी रोड अच्छे से बन जाये इसलिये कि मेरा भी गाँव का ये रोड है सर तो क्या ये हम जल्दी में ऐसा नहीं सोचते हैं कि जल्दी में बना दें और मजबूत न बने इसलिये ऐसा नहीं किये कि बरसात का मौसम था तो सोचे क्या कुछ दिन रुके ही उसके बाद अच्छे से करेंगे इसलिये बरसात में मानते हैं कि उस समय हमने रोड बना दिया फिर पता चला कि बरसा हुआ वो रोड पकड़ा नहीं और उसके बाद छोड़ के हमने लगे इसलिये हम जो है काम को बीच में थोड़ा सा धीमे किये और रोक दिये नहीं बरसात के बाद करेंगे इसलिये ऐसा किये थे सर और कोई बात नहीं ठीक

जी जी जी जी और हम ही तो सोचेंगे न सर कि हम भी जो हैं जल्दी से जल्दी काम ख़त्म होगा जो बिल सबमिट करेंगे तो बिल पास हो जाये लेकिन अच्छे काम करने के लिये थोड़ा सा समय लगता है सर तो मुझे भी थोड़ा सा समय दीजिये मौका दीजिये सर और इसको हम अच्छे से करके उसके बाद बिल सबमिट करके आपको ये मतलब कि कर देंगे सर बिल सबमिट कर देंगे जी

जी

जी जी सर तो जी जल्दी से जल्दी कंप्लीट